मनज आदसा नों एस एस सि नि ओ फेस तेन नि एप्लाइ खालामदों नामाब्रा मोनसे गभर्नमेन्त जब सेनट्रेल गभर्नमेन्तनि ओ नोंथ' खालामफेराखैने अ आं सिगां माने बेनि सिगां एस एस सि फेस तेन खौ खालामखांबायमोन आरो नाथाय ओ माखासे रांनि फ्र'ब्लेमाव आं एग्जामखौ हैनो हायाखै दा आं सान्दों माने एस एस सि फेस तेन निखौ सानैजों एप्लाइ खालामनानै सानैजोंनो एग्जाम हैनोसै जागोनना एग्जामनि थाखायथ' माखासे गावसिनिआवनो माखासे नटिफिकेसनाव ओंखारखानाय दं सेलेबास बेखौ नायनानै जों बाजारफ्राव माखासे बुख्सफोर बायनो हायो आरो सायरिफ्राव मेलला एभेलेबोल दं आंनावबो माने ओ ओ एप्लाइ खालामनायावथ' नोंथांनि दितेइलसखौनो नांगोन जेरै इदुकेसन कुवालिफिकेसोन ओ हायेस्त फरायनाय नोंथाङा बेसेबां हायेस्त फरायनानै दं दासिमाव नोंथाङाथ' दा ओ ओइस एस पास जानानै दिग्रि फरायगासिनो होनबा औ अब्ला दिग्रिनि पारसेनतेज रल नामबार बेफोरखौ नांगोन आरो नोंथाङा एज प्रुफ हिसाबै आधार कार्द होनो हागोन ओ नोंथाङा मोनसे मबाइल नामबार नांगोन आरो मोनसे इमाइल आयदि नांगोन अब्लानो बानायनो हागोनलै जेबो नङा

ओ सम मोनबानो बानायनोसै गाबोन समफोरनो जागोनना ओ ओ औ